کیا آپ کے خیال میں بچوں کو اپنا بچت اکاؤنٹ رکھنے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے ہاں ترغیب دینے کی ضرورت ہے رکھنا چاہیے تھوڑے تھوڑے پیسے اگر جمع ہوتے ہیں تو آگے چل کے بچوں کو پرھنے لکھنے یا اپنا فیس کبھی جمع گھر میں کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اپنے سے سیونگ اکاؤنٹ سے بچت کا اکاؤنٹ سے اپنا اپنا پیسہ جمع فیس اکاؤنٹ کا ایڈمیشن میں دے سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے ایک فائدے کی بات ہو گئی ہے کہ بچت اکاؤنٹ رہنی چاہیے بچوں کو اپنے بینک میں اکاؤنٹ بنانا چاہیے اور دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے ہی پیسے ہو آگے چل کے پانچ سال دس سال پندرہ سال بعد او پیسے بھی نا ایمرجنسی سے ایمرجنسی آ گیا تو وہاں پہ کام آ جائے تو اس طرح سے بچوں کو اپنے اکاؤنٹ میں کھلوانا چاہئے اور ماں باپ کو چاہیے کہ ہر ایک بچہ کا بچت اکاؤنٹ ہونی چاہیے ہر ایک بچہ کو اپنا اپنا بکایا بچت بجت اکاؤنٹ ہونی چاہیے اور اس سے کا کہ بچوں کو آگے اگر پڑھنے کے لیے کہیں باہر جانا پرا کوئی الگ شہر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا اور گھر میں کچھ ایمرجنسی آ گئی پیسے کی کمی ہو گئی تو بچے کے بچت کھاتے میں اگر پیسے ہوں گے تو وہ اپنا ایڈمیشن فی بھر دیں گے اس طرح سے بچوں کی آسانیاں ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سارے فائدے ہیں کبھی گھر میں ایمرجنسی ہو گئی پیسے کی کمی ہو گئی تو اگر بچے کے اکاؤنٹ میں ہیں تو بچے اپنے بچت کھاتے اکاؤنٹ سے نکال کے گھر میں استعمال کر سکتے تھوڑے ہی تھوڑے پیسے اگر جمع کریں گے تو آگے چل کے پانچ سال دس سال بعد بچت اکاؤنٹ میں اچھے خاص پیسے آ جائیں اس طرح سے بچوں ہر ایک بچے کو چاہیے کہ اپنا اپنا بچت بچت اکاؤنٹ کھول کے رکھیں اس سے لوگوں کے اندر بہت پریشانیاں ہوتی ہے بچوں کو کبھی کچھ کرنے کے لیے جانا ہو کوئی کتاب ہی خریدنا ہو اور پیسے نہیں ہو تو اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے لے لیں گے گھر میں کچھ ایمرجنسی آ جاتی ہے کبھی کبھی کبھی آ جاتی ہے تو وہ اپنی بچت کھاتے یا بچت اکاؤنٹ سے نکال کے اپنا کر سکتے ہیں بھر سکتے ہیں